असांजे घर जे आसपास इलाही एटीएम आहिनि ऐं हुन ते असांखे सुविधा बि इलाही सुठी आहे पर कॾहिं कॾहिं हुन मेंं कैश नगदीअ जी प्रॉब्लम थींदी आहे की हुन में पेसा न हूंदा आहिनि त दिक़तु थींदी आहे कॾहिं कॾहिं एटीएम ख़राब बि थींदा आहिनि पर कुल मिलाए असांखे एटीएम खां सुविधा वधीक आहे असां टाइम कढी करे एटीएम वेंदा आहियूं ऐं हुते जरूरत जे हिसाब सां पेसा खपंदा आहिनि उहे कढंदा आहियूं ऐं बैंकिंग जो इलाही उन में सहयोगु आहे असां बैंक जी तर्फ़ खां चाहूं था की इहे सुविधाऊं वधीक ॾेयनि ताकि एटीएम खां असां जेके आहे आराम सां कैश कढी करे पंहिंजो टाइम बचायूं सहुलियत जे अनुसार असांजो कैश कढी करे कम हलायूं त एटीएम अॼकल्ह वधीक ई सुठी सुविधा ॾेयनि था पिया तंहिंजे करे असां चाहूं था की एटीएम ऐं बैंक उन्हनि जी वधीक सुविधा ॾिए